न इअं हिक बि दिन कान वियो आहे जिनि में मां चित्र बनाना न चाहियां छो त जॾहिं मां चित्र बनाईंदी आहियां त मूंखे हेतिरो सुठो लॻंदो आहे कि मां उहो पंहिंजी भाव एक्सप्रेस करे वठंदी आहियां जो मां माण्हुनि खे न ॿुधाए सघंदी आहियां इअं हिन लाइ छो त मां त ॿुधायो तव्हांखे पहिरें बि मां हिकु इंट्रोवर्ट माण्हू आहियां त मूंखे इलाही सुठो लॻंदो आहे कि मां चित्र बनाया और पंहिंजे पाण खे पंहिंजे पाण खे एक्सप्रेस करणु चाहे कि हा भई मां बि कीअं फ़ील कंदी आहियां और हिनजो इहो कारणु आहे छो त बचपन सां ही नंढपण सां मुंहिंजो हिकु अलॻि ई अटैचमेंट थी वियो आहे ड्रॉइंग सां चित्र सां और भले चाहे मां केतिरी बि थकी पेई हुअमि हुजमि मां केतिरो बि कमु करे वठो हुओ लेकिनि मां राति में पंहिंजे पाणेई अलाए कीअं सुम्हण सां पहिरें बुक हिकु कॉपी और पेन हथ में खणी करे कुझु न कुझु पूरे दिन भरिजी या कहिड़ी बि कुझु न कुझु चित्र ठाहे वठंदी आहियां छो त मूंखे हिकु स्ट्रैस जो मुंहिंजो हूंदो आहे पूरे दिन भर जो थकान हुन में निकिरी वेंदी आहे मूंखे इलाही मज़ो ईंदो हा इलाही सुठो लॻंदो आहे चित्र ठाहिण में कि मां छा ॿुधायां